कहाँ मतलब हाँ हाँ बोलो

हाँ हाँ

लखनऊ ब्रिज हाँ दो हैं हाँ है कार है आपके लिए कार भी है इसका चार्ज होगा एक हज़ार हाँ तो जितना आपको सीधा चाहिए उतना रिचार्ज ज़्यादा लगेगा मतलब ऐ जैसे लखनऊ हाँ नहीं एक गाड़ी में ही हो जायेगा तुम्हारा हाँ हाँ हाँ बोलो हाँ हाँ हो जायेगा एक गाड़ी चार्ज आपका ऐसा पूरी सुविधा के हिसाब से चाहिए तो आपको पाँच पाँच लग जायेगा पाँच हज़ार ब्लोरो ब्लोरो भी है ब्लोरो हाँ हाँ नहीं ब्लोरो है ब्लोरो भी जा सकती है ब्लोरो में तो आपको पूरा सेफ्टी रहेगा बढ़िया से आप जा सकती हैं

हाँ कैश ही दे दो

हाँ हाँ हाँ घुमा सकते हैं हाँ आपको घुमा सकते हैं मंदिर वंदिर पड़ा तो रास्ते में